हांजी में सौरभ दी मम्मी बोल्ला नीं हांजी ओह् ट्यूशन आए दा हा थोआढ़े कोल ते फिर ओह् घर निं आया कोल्ले दा निकले दा उत्थे दा जां उद्धर गै कुतै खेला दा निं ऐ उद्धर गै कुते रुकी गेआ होऐ अजें तक बच्चा घर निं पुज्जे दा ऐ हां तां करियै पुच्छा नीं टैंशन होई दी महां घर निं आए दा ऐ नेईं नेईं होर कोई ट्यूशन निं लोआई दी थोआढ़े कोल गै आंदा दोस्तें बगैरा बी पता करी लेआ हां हां उत्थै बी पता करी लेआ पुच्छेआ तां में महां चलो पुच्छनी आं कि तुसें गी पुच्छनी आं कोल्ले दा निकले दा ते कोल्ले कुसै गी पता निं ऐ नेईं नेईं फोन निं ऐ ओह्दे कोल पर में सोचेआ शायद फ्ही इत्थै हां कुतै ते हां हां पुच्छेआ गै परेशानी होई गेई इन्नी जैदा पता निं हुन कु'त्थै चली गेआ कु'त्थै नेईं चली गेआ ते उ'ऐ ते चक्कर ऐ ना में सोचेआ शायद कोई बच्चे कन्नै खेलदा जां इत्थै थोआढ़े कोल गै रुकी गेआ होऐ ते महां चलो भाई हून इत्थै अग्गें पिच्छें पुच्छियै ते कुसा पुच्छियै पता करनी ऐं महां केह् पता बच्चें बच्चें कन्नै मतलब खेला दे होन ते हां हां पता लगदा ते करियै सनाओ मिगी कुतै बी असें गी टैंशन ऐ कि पता निं कु'त्थै चली गेआ ते कु'त्थै निं चली हून केह् पता कु'त्थै

हां कोई गल्ल निं होर दिखगी हां पुच्छनीं हां कोई गल्ल निं आपूं पुच्छी लैंदा बंदा पर पर तुस पुच्छियै तां सनाएओ क्योंकि टाइम बी बड़ा जैदा होई गेआ हून कु'त्थै पता करना कु'त्थै पुच्छना हून उप्परा न्हेरा होने आह्ला दिनै दा टाइम होऐ ते गल्ल किश होर हां ठीक ऐ अच्छा कोई निं